अहाँके गाड़ी हम लेने रही अहाँके गाड़ीके स्थिति बहुत खराब रहय आ गाड़ीमे सीट फाटल रहय डरेबर जे से नहि ठीक रहय चलबै के रहै पूरब चलैत रहै पछिम सुनैत कम रहय तकर बाद ओ जे गाड़ी आयल आगू कने दूर गेल फेर पन्चर भए गेल फेर हमरा घंटोभरि ओहिठाम लागि गेल ओकरा कहैत रहियै ऐसा क्यों ऐना कियै भेलऽ ओ कहैया ने आब तऽ जे मालिक जे एजेन्सी सऽ भेजलक ओ ने जानय हमरा ओहिसॅं की मतलब बड़ा परेशान केलथि कोनो तरहे जे हमरा चारि बजय अयबाक चाही से दस बजे रातिमे पहुँचलहुँ एहन गाड़ी जँ अहाँके एजेंसियो मे हुए तँ ओकरा हटा दियौ नहि तऽ फेर जँ पैसा दएला सँ हमरा कोनो लाभ तऽ नहि भेल एहिसँ बढ़िऑं अहाँके हम पैसा नहि देब अहाँ हमरासॅं भिड़ैत रहू